الیکشن کے دوران ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے الیکشن کے وقت جو الیکشن بوتھ کے باہر ٹیبل لگا کر بیٹھتے ہیں جو لوگ اور لوگوں کو پرچیاں بنا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اندر ووٹ ڈالنے جا سکیں جو لسٹ ہوتی ہے جس میں لوگوں کے نام درج ہوتے ہیں اگر لوگ یہی چیز الیکشن سے پہلے علاقے کے جو کارکنان ہیں یہ جو پرچی ہوتی ہے لوگوں کے گھر پہلے سے پہنچا دیں تو لوگوں کو الیکشن بوتھ کے سامنے بنے اسٹال پر جا کر نمبر نہ لگانے پڑے پرچیوں کے لیے بلکہ وہ سیدھے جا کر ووٹ ڈال سکیں گے